मैं बार्केट गई थी धनंजय गारमेंट में एक कुर्ती लेने वहाँ पर उन्होंने मुझे बहुत सारी कुर्तियाँ दिखाई बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ हाई क्वाल्टी के हाई दाम के मुझे एक कुर्ती पंद्रह सौ की बहुत पसंद आई जिसे मैंने लिया था उसे मैं अब तक यूज़ कर रही हूँ पहन रही हूँ बहुत अच्छा है बहुत कंफ़रटेबल है और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है उसको धुलने के बाद उसके रंग भी नहीं हट रहे हैं वो रंग वैसे के वैसे हैं बिल्कुल नए हैं और जितना उसको पहने में कंफरटेबल फिल होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है कपड़े कि क्वाल्टी बहुत अच्छी है और उसके दाम के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा बेटर है